चिरां जिल्लानि चिरां जिल्लायाव थानाय सुबुंफोरनि जिउखांनाय राहा होन्नानै बुङोब्ला गुबैयै आबादावनो सोनारनानै जिउ खांनाय जायो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो आबाद मावनायाव गोबां रोखोम बिदिनो माइ गायनाय मैगं थाइगं गायनाय फाथो बेसर फोनाय सिबिं सबाय फोनाय बेफोरबादि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो चिरां जिल्लायाव जिउ खांनाय जायो होन्नानै बुंजायो ओमफ्राय नैथियाव नैथियाव जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां रोखोमनि प्रायभेद स्कुल जेरै जाय स्कुला नाखि जाय फरायसालिया नाखि गबमेन्टनि नङा सरखारनि नङा बे स्कुलफोराव गोबांथार मानसिफ्रानो फोरोंगिरि मावो सोरबाया स्कुलनि बिगोमा जायो सोरबाया बे स्कुल फोरावनो बायदि रोखोम माबा मावग्रा जानानै गावबा गाव जिउखौ खांबोनाय जायो बुंनो थाङोब्ला गाहायै चिरां जिल्ला सुबुंफोरनि जिउ खांनाय राहा लामा होन्नानै बुङोबा सेथियाव आबाद मावनायानो आरो नैथियाव बे फरायसालि गायसंनानै फोरोंनाय आरो गथ'फोरखौ दैदेन्नाय गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनाय बेफोरबायदियानो जोंनि चिरां जिल्लानि सुबुंफोरनि गुबै जिउ खांनायनि राहा लामा होन्नानै बुंजायो